اردو کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیاں ہیں اردو صرف پاکستان میں بولی جاتی ہے یا اردو تو دنیا بھر میں بولی جاتی ہے اور الگ الگ دیشوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اردو ایک دھارمک بھاشا ہے اردو عام طور پر مسلم لوگوں کی بھاشا سمجھی جاتی ہے پر یار یہ یہ ایک دھارمک بھاشا نہیں بلکہ ایک بھاشا ہے جو الگ الگ مذہبوں اور سمپردایوں کی شاعری پروز اور وچاروں کو ویکت کرتا ہے اردو لکھنے کے لیے صرف نستعلیق فونٹ استعمال ہوتا ہے بھائی اردو کو الگ الگ فونٹس میں لکھا جا سکتا ہے جیسے نستعلیق نقش دیوانی اور اردو نستعلیق وغیرہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس اور میڈیا کو جاگرک ہونا چاہیے اردو کی اصلیت استعمال اور اہمیت کو صحیح طریقے سے دکھانے میں